हाँ मैं ऐसी खेल टीमों के नाम बता सकता हूँ जैसे हमारी बजरंग दल नाम से टीम है एक वो दो बार जीत चुकी है अपने स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करती है जैसे अन्तर्राष्ट्रीय टीम है अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट टीम है भारतीय क्रिकेट टीम में भारत का प्रतिनिधित्व करती है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचारक भारतीय क्रिकेट टीम अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पूर्ण सदस्य है भारतीय टीम दो बार क्रिकेट में विश्व कप अपने नाम कर चुकी है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं सफेद गेंद के प्रारूप में भी रोहित शर्मा हैं